ہندوستان میں کئی غیر معروف کھیل بین الاقوامی سطح پر پہچان کے مستحق ہیں جیسے ایس آئی کو روایتی کھیل جو ہے کبڈی ہے اِس میں اگر مزید عالمی نمائش کریں جس کی عالمی نمائش کی ضرورت ہے کھوکھو ایک ایسا کھیل ہے جو چُستی اور حکمت عملی کو فروغ دیتا ہے اور یہ بھی ایک ایسا اُمیدوار ہے جس جسے عالمی سطح پر مقبولیت ملنی چاہیے اِس کے علاوہ مزید براہ یہ ایسا اور کئی ایک کھیل ہیں جیسے کہ مالکھم بول سکتے ہیں ہاں یہ جمناسٹکس کی ٹائپ ہے اور تھانگٹا یہ بھی ایک منیپوری مارشل آرٹس کی ایک ٹائپ ہے تو یہ سب ایسے مطلب ہمارے پرانے وراثتی کھیل ہیں جو جن کو اگر ہندوستان کے اسپوٹس کے بنیادی ڈھانچے میں اگر ہم لوگ شامل کریں اور وہ اُن اُن کو تھوڑا فنڈنگ کر کے اور نمائش کر کے کسی طریقے سے اُسے بین الاقوامی پلیٹفارم دے سکیں تو یہ جو ہے تو ایسے ثقافتی ورثے کو پھر ہم محفوظ کر سکیں گے اور اِنہیں پہچان کی بھی ضرورت ہے